हलो हाँ क्या मेरी बात राजू भैया से हो रही है हाँ भैया मुझे कार बुक करनी थी हाँ मेरी फै़मिली और मैंने घूमने का प्लान बनाया है जो मुझे पंचमढ़ी जाना है हाँ क्या आप फ्री हैं हाँ मेरा नाम दीपा वंशकार है हाँ हाँ मुझे अट्ठाइस तारीख को जाना है और मैं सुभाष वार्ड से बोल रही हूँ हाँ हाँ मुझे सुबह दस बजे ही जाना है और रात को जल्दी भी लौटना होगा हाँ तो आप आपके टाइम के हिसाब से भी देख लेना हाँ और मुझे बता दीजिए कि आपका चार्ज़ क्या रहेगा हाँ कितना क्या है पाँच हज़ार है पाँच हज़ार जी ठीक है ओके